मेरा मन पसंद खेल क्रिकेट है मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूँ मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे क्रिकेट खेलते में नहीं आता था मैं अपने बड़े भैया को देखता रहता था जब वह खेलते थे मैं वह बॉल लाने का काम करता था तब से मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी आने लगी उसी टाइम से मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे खेलना चालू करा फिर मैं स्कूल टाइम में गया जब मुझे एम एस धोनी सर की बैटिंग देखने का पहला मौका मिला मिला जब आई सी वर्ल्ड कप चला था जिस बार इंडिया जीती थी मैंने तभी उसे उन्हें पहली बार खेलते हुए देखा तबसे मैं क्रिकेट का और ज़्यादा फैन हो गया मुझे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आने लगी मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ मैं थोड़ा टाइम अपने से निकाल कर मैं क्रिकेट को देता हूँ मुझे क्रिकेट में बहुत अच्छा लगता है जब मैं एम एस धोनी सर को क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ आई पी एल में मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं एम एस धोनी सर की चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं विराट कोहली सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ वह भी बहुत अच्छा खेलते हैं हम उनको भी फ़ॉलो करता हूँ मैं उनको भी सारी चीज़ें मानता हूँ हाँ मेरा पहले क्रिकेट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था फिर मैंने एम एस धोनी सर को जबसे क्रिकेट खेलते हुए देखा था पहले मुझे मेरा इन्टेस्ट ही पता नहीं था कि मैं किस चीज़ में जाऊँ मैं फुटबॉल भी खेलता था मैं बैडमिंटन भी खेलता था मैं क्रिकेट भी खेलता था मैं तीनों चीज़ों में इक्वल इक्वल था पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ में जाऊँ किस चीज़ में नहीं जाऊँ मुझे क्या मेरा फेवरेट क्रिकेट में किसे किसे मानूँ मैं खेल किससे बनाऊँ फिर जबसे मैंने एम एस धोनी सर को देखा था दो हजार पंद्रह दो हजार ग्यारह में जब से मैं मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तबसे मैंने सोचा की नहीं अब क्रिकेट ही है सब जो भी है मैं क्रिकेट को अनी उतना ज्यादा स्कोर तो नहीं कर पाता था पर मुझे दिलचस्पी बहुत रहती थी जब भी मैंने खेला है जब बहुत इंटरेस्ट के साथ में खेला भले मैं आउट हो जाता था जल्दी तो मुझे कोई गम नहीं रहता था मुझे यह मैं सैड नहीं होता था मैं उस चीज़ को एन्जॉय करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैंने क्रिकेट खेला जब आज भी मैं अगर क्रिकेट खेलता हूँ एक से दो घंटे मैं आज भी देता हूँ क्रिकेट को मैं जब भी खेलता हूँ तो यही सोच कर खेलता हूँ कि मेरा मनपसंद क्रिकेट है मैं भले ही कुछ नहीं कर पाया आगे पर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा ये हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से खेलता हूँ मैं और मुझे बस यही एक यह है कि जो भी अपना पैशन हो जो भी अपने फील्ड हो उसे मत छोड़ना जैसे मेरी तो अभी क्रिकेट ही मैं देखता रहता हूँ खेलता रहता हूँ बस यही है मेरा